जोंनि गामियाव गोबां बैसो जानाय सुबुंआनो बिसनायाव गोग्लैना थानाङो मानो होनोबा गामियारि ओनसोलाव बांसिनानो जौ लंनानै अखम्बा ओंखामफोरखौ जाया बेफोरबायदियाव गावनि देहाया गेरेबो आरो खायसेनिया एसे एनै लोमजानायाव मुलि जाया जासे जौफोरखौ निसा बुस्तुखौ गारा बेफोरनिथाखायबो गोदोनानै थानांगौ जायो आरो खायसेया बिदिनो ओरैनो माबा माबे मोनसे एसे फिसा बेमारबाबो थाखा फैसा गैयैनि जाहोनाव मोजां सिकितसा होनो हाया बेयावनो बारा जानानै गोदोनानै थानांगौ जायो गामियारि ओनसोलाव थाखा फैसा रांआरि खामायनायनि जोबोट खस्थ' जायो जाहोनाव एसे एनै बेमारावनो मानसिया जोबोद गोब्राब खालायनान लानांगौ जायो थाबनो देहा फाहामसालियाव लाङा मोजाङै जोथोन लाया बेनि थाखायनो मानसिफोरा बांसिन खस्थ' मोन्नांगौ जायो आरो न'खराव बेमारि थायोबा गावनि नखरनि मोजां सुबुंफोराबो खस्थ' मोनफायो बेखौ आबाद खालायनाय बेनि जि जोम सुना होनाय जानाय लोंनाय जोथोन लानाय बेफोरनि थाखाय नखरनि मानसियाबो जोबोद खस्थ' मोनो बेखौनो बुंनो नाजादोंजे गामियारि ओनसोलाव निसा बुस्थु गाज्रि बेसाद बेफोरो बारा बेनि थाखायनो मानसिफोरा लोंग्रा मानसि थाया एसे एनै लमजाबाबो गारा बेफोरखौ लोङो आरो खायसोया नै दाथ' दैजलां बोथोर अखा बांखा बोथोर गादलिन्नाय रिमोनला गोग्लैना आइथिं आखाय बायना नोर्जिया जानान थानांगौ जायो खायसेया बैसो जायैसायावनो थैनानै थांनांगौ जायो जाहोनाव गामियारि ओनसोलाव जोबोद खस्थ'जों भुगिनान थानांगौ जायो बेनि थाखाय आं बारा गोलाव बुंनो सानला